जी हाँ मैं दौड़ किसी प्रतियोगिता पहले जब हम प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे उस समय दौड़ में शामिल हुए थे एक दौड़ इस्कूल में ही कराई जाती थी एक मानक रख दिया जाता था कि यहाँ से यहाँ तक और दौड़ लगानी है तो उस समय वहाँ से वहाँ तक एक ग्रुप होता था लड़कों का कि इतने लड़के इस ग्रुप में इतने लड़के इस ग्रुप में तो कौन कितनी दौड़ लगाता है कितने समय में अपनी दूरी को तय करता है तो उसमें हमने भाग लिया है और दौड़े भी हैं फिर इसके बाद में जो हमारे अध्यापक थे वो बताते थे कि दौड़ लगाने से शरीर चुस्त और दुरुस्त होता है और फुर्तीला होता है और इससे दौड़ लगाने से शरीर के जितनी भी मांस कोशिकाएँ हैं उनमें ठीक तरह से खून का संचार हो जाता है और ठीक से जो है पाचन क्रिया भी आपकी ठीक रहेगी इसी तरह से मतलब बहुत सारे फ़ायदे हम बताया करते थे तो उनको सुनते थे हम लोग तो लगता था कि एक दौड़ करना बहुत ही आवश्यक और अच्छी चीज है और इसके बाद में फिर कोई ऐसा समय नहीं आया कि इसके बाद किसी दौड़ प्रतियोगिता में हम शामिल हों और उसके बाद इस्कूल से हटने के बाद में फिर किसी भी दौड़ वाली प्रतियोगिता में हम शामिल नहीं हुए है कोई ऐसा नहीं अवसर मिला कि हम किसी प्रतियोगिता में दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल हों और अब ओ रहे गई दौड़ में उ दौड़ की प्रतियोगिता से जुड़ने उनके लिए तो अब तो वो प्राइवेट नौकरी करता हूँ और उम्र भी अब वो ज़्यादा हो गई है तो प्राइवेट नौकरी करने के बाद में ही इतना थकान आ जाता है इस तरह से कि किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने की इच्छा ही नहीं करती है और यदि इच्छा भी करें तो अब वो शरीर उस तरह से लगता है कि साथ नहीं देगा और जब इस्कूल में पढ़ते थे उस समय उम्र भी हमारी कम थी और थोड़ा बच्चों का साथ और सहयोग रहता था तो एक उत्साह जैसा बना रहता था तो हमारे बहुत से खेल से ऐसे जिनको खेलने के लिए ग्रुप वाइज़ खेलते थे हम लोग तो काफ़ी अच्छा प्रतीत होता था जिन सारे खेलों में एक दौड़ प्रतियोगिता भी शामिल थी तो ओ उस दौड़ प्रतियोगिता में भी हम बढ़ चढ़के भाग लेते थे इसके बाद जब इस्कूल से घर आ जाते थे तो घर आने के थोड़ी देर के बाद अपना भोजन ओजन किया और थोड़ा सा आराम किया इसके बाद जब फिर दोस्तों का ग्रुप तैयार हुआ कि चलो आओ कुछ खेल खेलते हैं चलकर तो कभी कभी गुल्ली डंडा हॉकी इस टाइप के भी खेल खेलते थे लेकिन ये दौड़ वाला भी दौड़ वाली प्रतियोगिता का भी खेल रखा जाता था तो उस समय भी मानक जैसा इस्कूल में बताया जाता था उसी तरह का मानक उस समय में भी हम लोग रखते थे कि चलो ये ये दूरी तरक एक दूरी का मानक रख देते थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सा ग्रुप कितने कम समय में तए कर लेगा तो चार प्लास पाँच पाँच लड़कों का ग्रुप होता था तो पहले एक ग्रुप की दौड़ होती थी तो वो वो देखा जाता था कितने समय में उस दूरी को तय किया इसके बाद में फिर दूसरा ग्रुप का नंबर आता था फिर उसी हिसाब से नम्बरिंग मिलती थी कि तुम्हारे ये फस क्लास दौड़ में आया ये सेकेन्ड क्लास आया ये थर्ड क्लास आए इस तरह से जो है मानक दिया जाता था तो फिर दूसरी बार में फिर प्रतियोगिता रखी जाती थी कि अब तो जो कमियाँ रह जाती थीं ये कि पिछली बार दौड़े तो अच्छा नहीं हम दौड़ पाए ये हमसे अच्छा दौड़ गए हम अबकी बार इनसे अच्छा दौड़ेंगे ऐसा एक साेच और उत्साह अपने मन में पुनः फिर आता था कि चलो दूसरी बार प्रतियोगिता रखो अबकी बार से फिर से दौड़ लगासे हैं लगाते हैं तो फिर दूसरी बार प्रतियोगिता रखी जाती थी उसमें भी दौड़ लगाते थे हम लोग तो ओ ये दौड़ लगाना भी इससे शरीर का काफ़ी व्यायाम हो जाता था और इतना बढ़िया सा थोड़ा सा थकान भी आ जाता था तो जिससे जब आते थे घर पे तो ओ नाश्ता व करते थे या भोजन प्राप्त करते थे तो बहुत ही अच्छा महसूस होता था उसको अच्छी तरह से करते भी थे और ठीक तरीके से पाचन क्रिया भी ठीक तरीके से होती थी तो जैसा कि पिता जी वगैरह भी बताया करते थे कि दौड़ का जो है अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऊ भूमिका रहती है दौड़ने से शरीर की जितनी भी कोशिकाएँ हैं उनमें खून का संचार ठीक से हो जाता है और खून का दौरान अच्छी तरह से हो जाता है और शरीर में जो है चुस्ती और फ़ुर्ती आती है इसलिए दौड़ भी करना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी और अच्छी चीज है इसलिए दौड़ भी करते थे और आप इसी तरह से काफ़ी कई बार ऐसा समय आया कि दौड़ ओ करें तो ऐसा जब भी सुअवसर प्राप्त होता था कि कबड्डी हो रही है या दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें हम भाग जरूर लेते थे और यही समझकर भाग लेते थे कि ये जैसा कि पहले बताया गया कि दौड़ से कितने कितने फ़ायदे हैं यही सब सोचकर के भाग लिया लेते थे